गोंय राज्यांत खाशेली असो शिंवणेचो पॅटन म्हणल्यार कुणबी साडी कुणबी साडी ही जें गोंयचे हँडलूम प्रकारान मोडटा आनी ताका खूब वाव आसा चडान चड खप आसा तिजो कुणबी ही एक गोंयच्या पयलींच्या रयत अशें म्हणटात आनी तांचे कडल्यान तांच्या पद्दतीन तयार जाल्लें हें सॉफ्ट कॉटन जावन आसा न्हेंसपाकूय खूब हलकी लो आसता सामकी जितून कितलोय कितलेंय काम केलें तरी भार असो जाणवना तशेंच शिंवणेचे वेगवेगळे प्रकार आसा जितुंतल्यान आमकां मेटी मागीर काठेवडी अशे तरतरांचे पॅटन्स मेळटात पारंपारीक भेस तयार करतना हांवें पळयलां कुणबी साडीत करतना पयल्याची आ हा हातांत तें हातमाग हातमागच न्ही तें त्या मशिनांचेर तयार करतात म्हणटकीत तें पळोवपाक खूप सुंदर दिसता म्हणजे कितलें कश्ट तें साडी करपाक लागून लागतात हें आमकां जाणवता कॉटन बेज्ड ज्यो फॅक्ट्रीज आसतात जें हँडलूम तयार करतात तांकां खूप कश्टाचो वावर आसता आनी मुजरत त्यो ताजेर वांणपण करिनासतना तें घेवचें अशें म्हजें प्यॉर मत आसा